जय झूलेलाल भारत में अहिड़ा घणेई स्थानु आहिनि राज्य आहिनि जेका असांखे वञणा खपनि जीअं केदारनाथ बद्रीनाथ या जगन्नाथ पुरी या वरी उअ वृंदावन खाटू श्याम वैष्णोदेवी हूअ घणे ई स्थानु आहिनि जिते असां वञी सघंदा आहियूं जेका राज्य आहिनि और जिते असांखे ज़रूर वञिणो खपे जीअं मां हर साल वैष्णोदेवी वेंदा आहियूं वेंदी आहियां पंहिंजे पूरे परिवार सां गॾु हुते वञण में असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असां हर साल उते वञी करे दर्शन ज़रूर कंदा आहियूं नए साल ते या विच में बि हली वेंदा आहियूं और अ हाणे लास्ट मां जीअं अ जगन्नाथ पुरी वई हुयमि हुते जी महानता आहे हुते कलगी कलयुग में कलगी भॻवानु अवतार वठंदा हुते हिकु बारी माण्हुनि खे ज़रूर वञिणो खपे और चारि धाम जी यात्रा त माण्हुनि खे ज़रूर करणी खपे चारि धाम में ईंदा आहिनि रामेश्वरम द्वारका धीश बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी हिते इंसान खे पंहिंजी ज़िंदगीअ में ज़रूर वञिणो खपे अगरि अ हिकु वारी पंहिंजे लाइफ में असांखे माताउनि जा बि दर्शन करणा खपनि त वैष्णो देवी थी वियो या अ कालका जी कालका देवी थी वियो हुते वञी सघंदा आहियूं और वृंदावन आहे वृंदावन बि ॾाढो फेमस थी वियो आ हिन टाइम ते मुंबई में शिरड़ी ॾाढो हिन टाइम हले थो की हुते वञो दर्शन करो खाटू श्याम जी ज्यादा पूजा आस्था थींदी आहे हाणे खाटू श्याम वञो हुते वञी करे चवंदा आहिनि की सत्रहं दूरि परे वञी करे हिकिड़ो झंडो खणी करे वञिबो आहे त उन्हनि जी मनोकामना पूरी थींदी आहे त मुंहिंजे हिसाब सां हुते ज़रूर वञिणो खपे त जेका चारि धाम आहिनि उन्हनि खे करो और वृंदावन वञो वृंदावन में अ कृष्ण जी जो जनमु थियो हुते वञो हुते बरसाने में गोकुल धाम जे परिक्रमा कयो उनमें बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे और मां पहिले खां ई करे चुकी आहियां ॾाढो सम्झि में आयो मां हिकु वारी ॿीहर ज़रूर वेंदसि जय झूलेलाल